थोंजोङै बुंनांगौ टेकन'ल'जिया दावबायनायनि दामिनखौ मदद खालामदों मानोना दिनैनि गासै बिथिङाव नोजोरबोयोब्ला मोनगोन टेकन'ल'जिनि माखासे आदब खायदाजों दानि दावबायनायनि मुवा बेसादफोरखौ गासै समावनो टेकन'ल'जि बाहायनानैसो दिरुननाय जायो जायनि थाखाय टेकन'ल'जिया दावबायनायनि दामिनखौ सोदांनाय बा बानायनायाव खामानि मावनायखौ जों दिनैनि मुगायाव नुनो मोन्दों इजि बा गोरलैयै बानायनायनि राहायानो जाबाय टेकन'ल'जिनि जाय बानायनाय जायखौ जोङो दिनैनि मुगायाव खामानि मावनाय थांनाय फैनाय जानाय लोंनाय गासै मुवा बेसादखौ मोजाङै जोथोन लाखिनायनि सम मथै खामानि मावनायनि बायदि बिथिंखौ नोजोरबोयोब्ला टेकन'ल'जिनि खामानि मावनाय बेयाव गोहोम खोख्लैनाय टेकन'ल'जिखौनो मोननो हादों दावबायनायनि दामिन गासै बिथिं मथर गारि ट्रेन उरां जाहाज बायदि बिथिंखौ नायोब्ला टेकन'ल'जिनिनो गासै मुवा बेसादफ्रा हाबजोबनानै दङ मानोना जों आखाइआव लानानै जोंनि आखाइआव लानानै टेकन'ल'जिखौ बाहायदों टेकन'ल'जिया दा खामानि मावदों टेकन'ल'जिनि गासै टेकनिकजोंनो दावबायनायनि मुवा बेसादखौ सोरजिनाय जायो बा जोंनि जिउ दैदेननाय गोनांथि जानाय गासै बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला टेकन'ल'जिनिनो माखासे बाहागो बुंब्लाबो गोबां बुंनाय जाया जों बेखौ नोजोरबोनांगोन दिनै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै मावनाय दांनाय गासै बिथिंखौ नोजोरबोयोब्ला बुहुमनि गासै खारथायखौ नोजोरबोयोब्ला जेरावबो टेकन'ल'जिनिनो गोहो गोहोमथिया गोग्लैदों टेकन'ल'जिनिनो आदब खायदाजों गोरलै राहायै मावनाय गोरलै राय सोरजिनाय गोरलै राहायै दावबायनाय गासै बिथिङानो टेकन'ल'जिनि गोहोम दावबायनायनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंनि माखासे सोलायस्लु मुगानि गासै बाहायजानाय बा गोनांथि जानाय सोरजिनाय टेकन'ल'जिनिनो गोहोमा जेरावबो गोग्लैदों बेखौ जों गनायनांगोन